योगा में मुंहिंजो मनपसंदि आसन आहे अनुलोम विलोम इन सां मन जी शांती थींदी आहे अने एकाग्रता वधंदी आहे अने पंहिंजो स्वास्थ बि सुठो रहंदो आहे अहेड़ी तरह मूंखे अनुलोम विलोम पसंदि आहे